हॅलो डॉमिनोझ हांव संजिता नागवेंकर आरपोरा सावन उलयतां म्हजी ऑर्डर नोट करून घेयात म्हाका जाय माग्रेटा पिझान चीज आनी कॉन पनीर मकनी एण्ड सॅरडोरा हां केन्नाशें पावतले तुमी ऑर्डर घेवन आनी एक ट्वण्टी मिनट्सान हा बरें आसा आमी वाट पळयता तुमची तुमचें टोटल बील सांगूंक शकता कितलें जातलें हे सगळ्याचें

बाराशीं रुपया डिस्कावंट कितलो धरतलो तुमी डिस्कावंट म्हणटा कांयच ना कित्याक तर एदी व्हडली ऑर्डर आसा न्हू मागीर डिस्कावंट दिवंकूच जाय कॉलिटी टॉप कॉलिटीचे प्रॉडक्ट आसा त्या खातीर डिस्कावंट दिना म्हणटा ना ना अशें मातूय चलचें ना डिस्कावंट दिले जाल्यारूच तुमी ऑर्डर लिवन घेयात दिता म्हणटा बरें बाराशेचेर कितले दितली तुमी डिस्कावंट तर देडशी रुपया देडशी रुपया ना दोनशी रुपया डिस्कावंट दिता जाल्यारूच ऑर्डर म्हजी घेवपाची आमी तुमकां सदांच दितली ऑर्डर कित्याक म्हज्या भुरग्यांक हे पिझाचे आयटम खूब आवडटा ओके दिली तर तुमी दोनशी रुपया डिस्कावंट हां म्हाका खूब बरें दिसलें की एद्या अमावण्टाचेर तुमी दोनशी रुपया आमकां डिस्कावंट दिलो म्हणून आं देव बरें करूं तुमकां बेगिनात बेगीन पावचें ऑर्डरीची वाट पळयता